जियां कि तुसें ऐ प्रश्न पुच्छे दा ऐ कि एस एन आर्टिस्ट तुसें केह् केह् चैलेजस केह् केह् डिफीकलटीस आंदी ऐ तुस केह् केह् मुश्कलां फेस करने ओ आर्ट एडं क्राफ्ट करदे टाइम चित्रकला करदे टाइम तुस केह् केह् डिफीकलटीज स्हेई करने हो सारे कन्नै पैहलें में सनाना चाहनी आं कि सारें कोला पैहलें जेह्ड़ी मेन तंगी होंदी ही पैहलें पैसे दी ठीक ऐ जियां कि असें गी कोई चीज चाहि दी होवे ते साढ़े कोल ओह् चीज नेईं होवे ते साढ़े कोल पैसे बी नेईं होन फिर एह् है कि एह् सू तू ब़ी तंगी ऐ हर इक आर्ट्रिस्ट दी के स्हानू कोई बी आर्ट करने लेई कोई बी ड्राइंग करने लेई असें निक्की निक्की चीजां दी जरुरत होंदी ऐ और हर इक ओह् चीज होनी चाहिदी साढ़े कोल जेहड़ी स्हानू जेह्ड़ी स्हानू उत्थै चाहिदी होंदी अगर ओह् चीज साढ़े कोल नेई होवे पैसे साढ़े कोल नेई होवे फिर अस ओह् चीज है नी खरीदी सकदे ऐ सारे कोला एह् सारें कोला बड्डी साढ़ी जेहड़ी तंगी ऐ सारे आर्ट्रिस्टें गी में आक्खी सकनी आं कि एह् सब तू ज्यादा बड्डी तंगी ऐ है कि साढ़े कोल पैसे नेईं होन ते अस कोई चीज नेई लेई सकदे और साढ़े कोल कोई समान नेई होऐ कोई कुसे चीज गी बनाने लेई साढ़े कोल कोई चीज कोई समान नेई होवे कोई आर्ट करने लेई ड्राइंग करने लेई फिर ताहियें इस करिये कि हून इसी अस कियां घट्ट करी सकने आं एहदे कोला अस कियां इसी अस कियां घट्ट करी सकने आं जियां कि जियां कि में आक्खना जियां मे तुसेंगी गी आक्खनी हा कि तुस कोई बी जियां कम्पीटिशन होंदा ड्रांइग दा कम्पीटिशन होंदा होग कोई बी कम्पीटिशन होंदा तुस ओहदे च इस्सा लेऔ अग्गे होवो ओहदे च ताकि लोके गी पता लगै कि तुस इक आर्टस्टि ओ तुस अच्छी अच्छी ड्राइगं तुस करी सकने हो तुस अच्छा आर्ट करी सकने हो अगर लोकें गी पता गै नेईं होग तुस कोई बी तुस आर्टिसट ओ तुस ड्राइंग करी सकदे हो तुस आर्ट एंड कराफट करी सकने हो ते लोकें गी पता कियां लग्गना कि तुस आटिस्ट ओ ताहियें करिये कोई बी कम्पीटिशन होंदा ओहदे बिच हिस्सा लैओ ओहदे च पार्ट लैओ अग्गै ओह् होवो सारे लोकें गी सनाओ कि तुस कि तुस आर्ट करी सकने ओ तुस ड्राइंग करने ओ तुस इक आर्टिस्ट ओ उस करियै एहदे च अपना इस चीज च अपना फिउचर बनाओ लोकें गी बिश्वास दिलाओ लोकें गी विश्वास दिलाओ तुस जिसले कोई कम्पीटिशन च तुस पार्टीस्पेट करगे लोकें गी विश्वास दिलाओ कि तुस इक अच्छे आर्टिस्ट ओ तुस कोई बी अच्छी चीज बनाई सकने ओ तुस आर्ट एंड कराफ्ट करी लकने ओ ताहियैं करियै जिसले लोकें गी पता लग्गग फिर लोक तुसेंगी आक्खङन कि हां भाई मेरा चित्र बना जां कोई आर्ट करी दे फिर उस चीज च तुस अपना फिउचर बनाओ ओहदे च ओहदे कन्नै तुसेंगी ओहदे कन्नै तुसेंगी बेनीफिट है कि जिसलै कुसे ने तुसेंगी आखेआ कि कुसे ने तुसेंगी आखेआ कि मेरा कोई आर्ट बनाओ तुस ओहदे बदले तुस तुस उपर मैहनत करो फिर ओहदे बिच पेसे कमाओ फिर ओहदे कन्ने इयां तुंदा एहदे च फिउचर बी बनी जाना औऱ तुसेंगी जेहड़ी पैसे दी तंगी ऐ ओह्बी तुंदी जेहड़ी दूर होई जानी ऐ एहदे च ताहियें करियै ताहियैं करिये कि कोई बी चीज करो ओहदे च मैहनत करो मैहनत करिये अपना ओहदे च उस चीज च फिउचर बनाओ इंटरेस्ट पाओ उस चीज च ते अगला प्रश्न जेहड़ा ऐ कि स्टेशनरी दा जेहड़ी आर्ट सप्लाइज होंदी ऐ बारी साढ़ी साढ़े कोल पूरियां चीजां नेई होंदियां स्हानू अग्गू पिच्छुआ बी केंई बारी ओह् चीज है नी मिलदी जेहड़ी स्हानू अपनी ड्रांइग च चाहि दी होंदी स्टेशनरी च जेहड़ा स्टेशनरी दी जेहड़ी स्हानू चीजां होंदियां ओहदे च शार्टैज होंदी ऐ केंई बारी केंई ऐ तांहियै करियै एह बी इक बड़ी बड्डी डिफीकल्टी ऐ हर इक आर्टिस्ट फेस करदा ऐ कि उसी जेहड़ी बी कोई चीज चाहि दी होवे अग्गू पिच्छुआं बी नेई मिले फिर ओह् नुआढ़े लेई बड़ी बड्डी बड्डे चैलंज होई जंदा ओहदे लेई ताहियें करियै ते अग्गे अग्गे जेहड़ा होर इक चैलेंज जेहड़ा इक आर्टिस्ट फेस करदा ऐ ओह् ऐ मोटीबेशन होई गेई जियां केंई बारी केंई बारी जेहडे़ अपने आर्टिस्ट होंदे उनें बचारे गी मोटीवेशन मिलदी ऐ कि उनेंगी पिच्छो दा कोई मोटीवेशन नेईं होंदी ऐ कोई पुच्छदा के करदे ओ लोक आक्खदे अस आर्टिस्ट आं ड्रांइग करने आं अस आर्ट एंड कराफ्ट करने आं ते जेहडे़ आर्टिस्ट लोक होंदे ना जेहडे़ आर्ट एंड कराफट ड्रांइग करदे ना उनें कोई इन्नी सपोट नेईं होंदी ऐ कुसै दी बी स्पोट नेईं होंदी ऐ

ताहियैं करियै उनें बेचारें गी कोई स्पोट नेई होंदी पिच्छे पिच्छे कोई स्पोट नेईं होंदी उनेंगी उंदी क्योंकि आर्टिस्ट जिसले ओह् इयां जानदे नेईं हैन आर्टिस्ट गी लोक इन्ना जांनदे नेईं हैन अजकल लोग अजकल लोक तुस दिक्खी लो लोक फोटो खिचदे ना फोन ना लोकें कोल टेक्नोलाॅजी बड़ियां ज्यादा आई गेदियां जेहदी बजह कन्नै इक आर्टिस्ट जेहड़ा ऐ पिच्छे रेही जंदा ऐ लेकिन जे तुस अच्छे आर्टिस्ट ओ जे तुसें लगदा कि तुस कान्फीडेंट ओ अपने मतलब तुंदे अंदर कान्फीडैंस ऐ कि तुस एह् चीज करी पाने ओ ते कोई बी काम्पीटीशन होंदा ओहदे च हिस्सा लैओ ओहदे च हिस्सा लेऔ पार्टीस्पेट करो पार्टीसपेट करियै उस चीज च अग्गै बधो जोहदे च बी तुंदा इंटरेस्ट ऐ जियां कि में अपनी गल्ला करनी आं मेरा पैहला इटंरस्ट ऐ हा मेरा पैहलें बड़ा इंटरेस्ट हा कि में आर्ट एंड कराफट ड्रांइग करां में एह् चीजां च मेरा बड़ा ज्यादा इंटरस्ट हा लेकिन जियां में स्टार्ट कीता जियां जियां में स्टार्ट कीता ते इयां मिगी पता लग्गेआ कि इक एह् किन्ना मुश्किल ऐ जियां अस सोचने आं कि एह् बड़ा ईजी ऐ इन्ना इजी नेईं होंदा ऐ इन्ना आसान नेईं ऐ आर्ट एंड कराफट ड्राइंग एहदे च बड़ी मैहनत करने दी जरुरत होंदी ऐ स्हानू बड़ी चीजां चाहि दी होदियां केईं बारी साढ़े कोल पैसे बी नेईं होंदे केंई बारी केंई बारी कोई ऐसी चीजां होदियां जेहडी स्हानू आर्ट बनाने च चाहिदियां होदियां स्हानू ओह् प्रोवाइड नेई होंदियां स्हानू ओह् चीजां प्रोवाइड नेईं होदियां अग्गे पिच्छो स्हानू नेईं मिलदियां फिर अस केह् करने आं कि अस परेशान होई जन्ने हून अस ड्रांइग कियां करचै ताहियैं करियै बडे़ बडे़ चैलेंज बड़ी मुश्कलां जेहड़ी आर्टिस्ट फेस करदा ऐ बेचारे बड़ी उनें कोई स्पोट नेई होंदा पैसे दी शार्टेज होंदी बेचारे गी टाइम केंई केंई बच्चे गी टाइम नेईं होंदा केंई बच्चे गी टाइम नेई होंदा बेचारें गी फिर फिर उनेंगी प्रैक्टिस जेहड़ी ओह् केंई बच्चे बेचारे प्रैक्टिस करदे फिर ओहदे च प्रफेक्ट होंदे लेकिन ओहदे बाबजूद बी केईं बच्चे गी लैकिन फिर वी ओहदे बच्चे बचारे गी स्पोट नेई होंदा